नमस्कार मुझे मतलब किसी ने बताया था आपके बारे में कि मुझे ये मतलब मेरे घर पे दो टेंक का होज़ बनवाना है हाँ एक टेंक बनवाना है तो आप क्या मतलब हमें तो आइडिया नहीं है आप बताएं थोड़ा कैसा क्या मतलब किसी ने बताया था आपका नाम कि भाई अच्छे से वो पेमेंट वेमेंट कम उनका काम भी बढ़िया है बहुत तो इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ एरिया तो काफ़ी बड़ा है एरिया वाली को कोई इशू है ही नहीं मतलब हमारे तीस बाई पैंतालीस का

क्योंकि हमारे क्या मैदान है हाँ पानी आ जाएगा फेमली नहीं मतलब एक हजार का आप बनवा दीजिए क्योंकि हमारे गार्डन में मेन पानी देने के लिए चाहिए उधर मतलब मैदान में बनवाना है तो उस हिसाब से कैसे मतलब फायदे में रहे आपको भी फायदा रहे हमें भी रहे वो वाला आप देखो पर सामान का तो देखो हमें इतना आईडिया नहीं है न नोलेज है सामान का फिर क्या आप सब आपको ही करना है क्योंकि हमारे पास तो इतना टाइम भी नहीं है न ही हमें कुछ जानकारी सीमेंट बजरी जो भी है तो वो तो सब आप ही देखो और फिर देखो क्या बजट बैठता है मैडम बहुत ज़्यादा हो जाएगा हाँ तो वो बता रहे थे कि आप उनके मिलने वाले हो तो उस हिसाब से मतलब तो हमें भी हम भी हर कोई अपना फायदा थोड़ा फायदा होना चाहिए वो उस हिसाब से आप थोड़ा पैंतीस हजार तो ज़्यादा ही हो जाएगा फिर हमें रामचन्द्र जी ने बताया था आपके बारे में हाँ तो ठीक उन्होंने भी बोला था ठीक है फिर मैडम चौतीस हजार हो जायेगा तो एडवांस कितना देना पड़ेगा आपको पहले काम तो अभी एक हफ्ते में ही शुरू करवाना है ओके फिर तो आप कल जगह देख लो और जब भी आप आओगे तो एक बार बता देना कौन से टाइम में आओगे ओके नमस्कार